हां जी नमस्ते जी अच्छा दवाई तुसें पूरे टाइम दी खाद्धी ही नी अच्छा फ्ही की नी होएया फर्क अच्छा दवाई तुसें टाइम दी नी लित्ती होनी ताइयें फर्क नि होएया किश उलटा सिद्धा खाद्धा होना साढ़ी क्लिनिक साढ़ी ऐ दोमेल अच्छा तुस मीं दोबारा टाइमिंग ऐ दस टू चार कोई नी तुस एह्दे बिच्च आएयो दबारा चेक करगे केह् प्राब्लम ऐ हां जी तुस इक टेस्ट बगैरा कराई देओ ऐक्सरा बगैरा कराई देओ ओह्दे हा बाद'च फ्ही दिक्खी लैगे दबारा दवाई खाओ होर बताओ कुहैं होंदे अज्जकल अच्छा अच्छा कोई नी तुस दोबारा चक्कर लाएयो

हां जी हां नौ बजे नौ दस टू चार ऐ कोई नी एह्दे बिच्च आएयो तुस दोबारा टेस्ट बगैरा करी लैगे कन्नै टाइम टू टाइम दवाई खाया करो फ्राई चीजां बगैरा नी खाया करो उसदे नै फ्ही मौसम बी ठीक नी ऐ उसदी वजह नै ज़्यादा ही होआ'रदा कोई नी तुस आएओ साढ़े कोल दोबारा दवाई बगैरा देई उड़ेयो हां जी